دیکھیے ہم دیہات کے رہنے والے ہیں یہاں اکثر جو جو ہے دقوتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہی رہتی ہے چونکہ گاؤں کا جو سڑکیں وغیرہ ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے وہ شہر کی طرح نہیں ہوتی ہے اور شہر میں کیا ہوتا ہے کہ گاؤں میں جو ہے کوئی بھی کام کرنے میں لوگ کو آسانی ہوتی ہے اسی لیے کہ سڑک ہے آنے جانے کا کی سویدھا ہے اس کے وجہ کر ہم جو ہے گاؤں کے لوگ جو ہے ہم کو اسکول کوئی اگر مریض جو ہے نا آ گیا اور پریشانی میں مریض ہے اس کو لے جانے میں جو ہاسپیٹل جو ہے چونکہ گاؤں میں اکثر ہاسپٹل نہیں ہوتے ہیں تو وہ شہر کی طرف جانا پڑتا ہے ہم کو تو ہم شہر کی اور جاتے ہیں تو بہت گڈھا ہے بہت کہیں روڈ ٹوٹی ہوئی ہے کئی ٹائم جو ہے بہت سی دقتیں ہوتی ہے وہاں جانے میں تو ہم لوگوں کو ہماری سرکار کو چاہیے کہ سب سے پہلے فوکس سڑک پر دیں اور ہمارے گاؤں کے سڑک پر دیں بالکل سڑک پر دیں اگر سڑک ٹھیک ہو گئی تو پھر ہمارے یہاں کے اسکول وغیرہ سب بچے لوگ کو کی تعلیمی تعلیم جو ہے وہ اچھے ڈھنگ سے ہونے میں کسی طرح کی دقت نہ ہو تو سڑکیں ہونی ضروری اسکول کا کام ہونا ضروری اس میں پڑھائی لکھائی ہونی ضروری سب کچھ ہونی ضروری ہے اس لیے ہم کو اس پر جو ہے دھیان دینا چاہیے